हमारे बिहार में सबसे बड़ा त्योहार जो है वो छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है इस त्योहार में एक महीना पहले से ही लोगों के अंदर जो है उत्साह रहती है कि छठ पर्व में यह करेंगे वह करेंगे मतलब एक महीना पहले से जो है छठ पूजा का जो दौरा होता है जिसमें सारा प्रसाद फल खीर पूड़ी ठेकुआ खजली पांच प्रकार के फल धोती कपड़ा लत्ता मतलब दुनिया जहाँ सारी तैयारी एक महीने पहले से ही हो जाती है इसमें क्या होता है कि दो दिन पहले जाकर नदी हो तालाब हो पोखर हो इसमें जो है घाट पे जाते हैं और वहाँ का जितना जंगल साफ सुथरा सभी गाँव वासी मिल के उसको अच्छे से चमकाते हैं साफ सुथरा करते हैं सीढ़ी बाई सीढ़ी उसको जो है खौल बनाते हैं मिट्टी एक रंग करते हैं उसके बाद वहाँ पर जो है केले का थम गाड़ते हैं एकरी से पतंगी से उसको घाट को बहुत अच्छे से सजाते हैं उसके बाद जब त्यौहार करने के लिए जब दौला उठा के छुट्टा उठा के जब माथे पर ले जाते हैं सभी गाँव वासी घाट पर जाते हैं वहाँ दीपक जला के दिया जला के अगरबत्ती जला के मोमबत्ती जला के सभी लोग जो है पटाखे छोड़ते हैं भगवान को पूजा होता है और यह सबसे बड़ा त्यौहार हम लोगों के बिहार में छठ का ही मनाया जाता है उसके बाद वहाँ से ये हो गया सांजगीरक का जो फर्स्ट बार जाते हैं उसके बाद शाम हो जाती है उसके बाद सूरज को जो अर्घ दिया जाता है तो सुबह में फिर जाते हैं वहाँ जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है पूजा पाठ अच्छे से करके जब सूरज भगवान निकलते हैं तो सूरज भगवान को आरती की जाती है पूजा बांट करके फिर वहाँ से प्रसाद वितरण होना चालू हो जाता है और सभी लोग जो है घर चले जाते हैं वैसे कहिएगा तो हमारे भारत में कई प्रकार के जो हैं पर्व मनाए जाते हैं जैसे दीपावली हो गया हमारे राम भगवान अयोध्या आए थे जंगल के वनवास से सीता मईया को लेकर अयोध्या थे तो उस समय से हम लोगों को जो है दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है होली का भी त्योहार मनाया जाता है बड़े धूमधाम से होली में ये होलिका दहन होती है होलिका दहन होती है उसमें सभी ग्रामवासी आपस में प्रेम व्यवहार से मिलजुल के सभी कलर या रंग से खेलते हैं अबीर से खेलते हैं गुलाल से खेलते हैं तो इस तरह तरह के हमारे बिहार में त्यौहार मनाई जाती है बड़े ही खुशी के साथ